हेलो केब ड्रायव्हर ओके गुड मॉर्निंग फाल्यां एका मायत्याचीं आमकां गाडी जाय आमी चार जाण आसात आमकां खोतिगांव वायल्ड लायफ सेन्च्युरी थंय वचपाचे आसा आनी थंय मागीर कुस्केचो वॉटरफॉल ट्री टॉप आनी बटरफ्लाय पार्क पळोवपाक जाय आनी मागीर तें सगळें पळयतकीर जेवण करून काणकोण रेल्वे स्टेशनार आमकां सोडपाक जाय सकाळीं आमकां गाळयें पैगिंणीक हांगा दुर्गांयी घर नंबर धा अकरा हांगाच्यान तुवेंन सकाळीं आठ वरांचेर पिकअप करपाचें आसा